नमस्ते नमस्ते जी बताइए जी बताइए क्या जी हाँ बताइए जी बताइए क्या क्या चाहिए आपको हमारे पास बहुत सारी हैं आलू है टमाटर है भिन्डी है पालक है तोरइ है जो चाहिए आपको बताइए जी हमारे पास सभी नेचुरल हैं खाद वाली हैं सभी कौन सी चाहिए थी आपको जी है बताइए वह भी है हमारे पास जी क्या क्या चाहिए बताइए आपको जी जी

हाँ ठीक है आप जो चाहेंगे वह मिल जाएगी जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगी आपको बताइए क्या क्या क्या चाहिए आलू है सर हमारे पास कितना चाहिए आपको बताइए ज़्यादा कम जो भी हो तो आप बताएँगे उतना बीस में बीस में चल रहा है बीस में आलू बीस में चल रहा है जी जी जी हरी मटर तो अभी नहीं है जो जो जो है वह बताइए टमाटर है पालक है दस रुपये है सभी है सभी जितना जितना बताइए आप हम कर दे रहे हैं जो चाहिए आपको खाद पानी बिना खाद वाले जो भी चाहिए आपको सब है हमारे पास सबको आपको मिल जाएगी जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगी बस आप बताइए आपको चाहिए क्या क्या कितना चाहिए बस रेट सबको आपको सबका बता दिया जाएगा आपको जी जी हम जो चाहेंगे आपको हम दे देंगे हाँ जो चाहिए आपको दे देंगे हम तो कब कब चाहिए बता दीजिए ना आप अगले हफ़्ते ठीक है आपको अग अगले हफ़्ते मिल जाएगी ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते